बिहारके इतिहासमे महत्वपूर्ण घटना अइ एहिमे भारत छोड़ो आन्दोलन जे गाँधीजीके नेतृत्वमे चलाएल गेल रहै एहि आन्दोलनमे अङ्गरेजसब पूरा कब्जा केलकै रहै एहि दुआरे अङ्गरेजके भगबैलए ई आन्दोलन चलाएल गेल रहै गाँधीजीके द्वारा ई आन्दोलन तऽ सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाएल गेले रहै इहो आन्दोलन बिहारके इतिहासके महत्वपूर्ण छी तकर बाद से चिपको आन्दोलन आन्दोलन चलाएल गेले रहै जाहिमे पेड़के बचाबैके द्वारा महिलासब आदमीसब सबटा पेड़मे चिपकि गेले रहै ई आन्दोलन चलाएल गेल रहै जाहिसँ पर्यावरण शुद्ध रहै एहि दुआरे ई आन्दोलन चलाएल गेल रहै आओर राज्य बनैके दिन बिहार झारखण्डसँ अलग भेल रहै आओर